हेलौ औ ओइ आब' नोंनि दखानआवहाय मा मा मैगं दं आङो बायगौमोनहाय मुलाया लकेल नंगौना नङा दुन्दिया आंनोहाय दुन्दिया सेरसे नांगौमोन मुला आदा केजि ओमफ्राय आलु सेरबासो मानोना आलुवा सानफ्रोमबो जायो नालाय थोआ बेखौनो सेरबासो लायनांगौमोन ओमफ्राय सामब्राम सामब्राम फानलु बेखौबो सेरबा सेरबा नांगौमोन बिनि दामफ्रा बेसेथाय सामब्रामा दा केजिआव बेसेबांथाय सरलिस थाखा केजि ओमफ्राय माथो माथो मैगं दंबावो आथसा ए ओमफ्राय मैथा बेगरखौ मोनगोन ना मोना ए आंनोहाय बेफोर बुस्थुखौहाय न'आवहाय हरनो हायो ना हाया आंनिया थांनो जानद्रायो नालाय बेखायनो दे बिदिबा दा बेलासियाव थांगोन दे आङोहाय जायखिया जाया फान्थाव फान्थाव सेरसे आलु सेरबा सामब्राम ओमफ्राय फानलुखौ सेरबा जुनानै दोन आरो मुलाखौबो दुन्दियाबो जुनानै दोनबानो जाबाय औ फैसाखौ आङो नोंनावहाय बायदों बायनानैहाय जोंनि दखानआव फानफैनायनि खालामगोन बेखायनो एसे खमावनो हरबानो जाबाय औ दे दे दोननायसै दे बिदिबा औ दे आब' दे